میرے گاؤں کے بارے میں جو سب سے اہم تاریخی کہانی میں نے سنی ہے وہ آزادی کی جد و جہد سے جڑی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے کچھ بزرگوں نے انیس سو بیالیس کی بھارت چھوڑوں تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا ایک بزرگ جنہیں سب دادا جی کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے انگریزوں کے خلاف نعروں کی قیادت کی تھی اور جیل بھی گئے تھے اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں ایک پرانا کنواں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مغل دور میں تعمیر ہوا تھا اور یہاں کبھی ایک قافلہ ٹھہرا کرتا تھا ایسی کہانیاں ہمیں نہ صرف اپنی ماضی سے جوڑتی ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہمارے جڑیں کتنی مضبوط اور باعزت ہے